ठीक है हाँ हम बढ़िया हैं हाँ घर पर हैं हाँ बढ़िया चल रहा है आवाज़ नहीं आ रही है हाँ करते हैं

ठीक है

हाँ करते हैं

हाँ सब ठीक है

ठीक